हलो हरिओम भेण हरिओम चओ दादी तव्हां कॾहिं खेचारया हुयव तव्हांजो शुभ नालो ॿुधाइजो परसो ॿ हिकु मिंट मां तव्हांखे ॾिसी ॿुधायांव थी हा हीअ तव्हां टियों ॾींहं खेचायोव न तव्हांजे घर में शादीअ जा फ़ोटो आहिनि हीअं हा हा दादी मां तव्हांखे चयो त हो अॼु ॾेअण लाइ त मां तव्हांखां माफ़ी थी घुरा छो जे हीअंर सीजन पियो हले जाम आहिनि शादियुनि जो ॿिया बि माण्हुनि जा फंक्शन आहिनि त मुंहिंजो अञा तव्हांजा फ़ोटो तयार न थिया आहिनि मां माफ़ी थी चाहियां तव्हांखां हा न न भेण हा हा दादी मां पूरी कोशिशि कया थी तव्हांखे ॾेयण जी जे पर जे मां तव्हांखे हीअंर न बि ॾेई सघां पोइ मां तव्हांखे बाए पोस्ट मोकिले छॾंदीमाव ॿिनि टिनि ॾींहनि में मां माफ़ी थी चाहियां तव्हांखे हीअंर असांजे मथा छा कम जो लोड ॾाढो वधीक आहे ऐं माण्हू बि असांजा हीअंर शादीनि जे सीजन जे चक्कर में छुट्टी ते वियल आहिनि त मां तव्हांखां हथ जोड़े माफ़ी थी घुरा मां तव्हांजा फ़ोटो तव्हांखे तकिड़ा मोकिले छॾंदमि बाए पोस्ट मोकिले छॾंदमि दादी मां क्षमा थी चाहियां तव्हांखां हा थींदो त ॾुखियो त तव्हांखे कॾहिं कॾहिं कॾहिं था वञनि तव्हां जा महिमान कॾहिं था वञनि अच्छा अठ हा हा त ठीकु आहे दादी न मां तकिड़ो कम करायां थी हीअंर पंहिंजे माण्हुनि खे लगायां थी तव्हांजे कम खे ई पहिरीं असां कयूं था ऐं मां तव्हांखां माफ़ी थी चाहियां जेका तव्हांखे तकलीफ़ थी देरि थी मां मां पहुचायांव थी दादी तव्हांखे ॿिनि कलाकनि में ॾह साढे ॾहे ताईं हा हा हा मां मां ॾिसां थी दादी सॾ ॾिसां थी तव्हांजो हीअंर खोलियो थी तव्हांजो कंप्यूटर में तव्हांजा फ़ोटो ऐं पहिरीं तव्हांजा छाटे करे पे पहिरीं तव्हांजो हा हा हा हा दादी उहो दिक़तु न आहे अची वेंदा पैसा अची वेंदा ठीकु आहे ठीकु आहे दादी ॾिसां थी मां हा धन्यवादु हलो ॾिसा थी मां तव्हांखे हा न शिकाइत जो मौक़ो न ॾींदसि मां तव्हांजो कया थी कम हीअंर थी कया ठीकु आहे ओके हरिओम भेण हरिओम